जी हाँ हमारे समुदाय में कई प्रकार के लोकप्रिय नृत्य है जिन्हें हम कई अवसर पर करते हें मिल कर एक समूह या समुदाय के रूप मे एक साथ इकट्ठा हो कर एक साथ नृत्य करना और एक स्थानीय सांस्कृतिक समूह से सम्बन्धित होने और अपने पहचान का एहसास दिलाने के लिए हम ऐसे अन्य लोगों के साथ आना जो एक विशिष्ट उन्नत शैली का आनंद लेना चाहते हहैं हम उन लोगों के साथ मिल कर नृत्य करते हैं इन से और एक नृत्य विशेष के साथ काम करने के लिए एक साथ जो हम अपने विचारों को व्यक्त करने रचनात्मक तरीक़े से नृत्य का उपयोग करते हैं उन में हमें काफ़ी अनुभव मिलता है काफ़ी साकारात्मक अनुभव होता है इन अनुभवों से हमें हमेशा घूमने फिरने दूसरों के साथ रहने सकारात्मक रूप से समय साझा करने उन्नत करने का आनंद होता है और इस तरीक़े के हम कई सारे एसे नृत्य करते हैं जिन में हमारे यहाँ पर ग्रामीण समूदाय के राय बुन्देलखंडी और फोक डांस ऐसे कई सारे लोकप्रिय नृत्य है जो हमारे यहाँ कई किए जाते हैं जो हम सभी को करना काफ़ी पसंद है और आदिवासी नृत्य भी हमारे यहाँ होते हैं जो हमारी संस्कृति को एक पहचान दिलाते हैं